شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن اس موقع پر اگر بنیادی ضروریات جیسے پانی کا مناسب انتظام نہ ہو تو مہمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے میرے خیال میں پانی کا انتظام صرف مقدار تک محدود نہیں ہوتا بلکہ صفائی رسائی اور بچت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے میں سب سے پہلے شادی کے مقام کا معائنہ کرتا ہوں کہ وہاں پانی کی سپلائی کیسی ہے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ کل مہمانوں کی تعداد کیا ہوگی اور فی مہمان پانی کی کھپت کتنی متوقع ہے پینے وضو ہاتھ دھونا بیت الخلا وغیرہ اس حساب سے پانی کی مقدار کے کو تعین کرا کرتا ہوں تاکہ نہ تو قلت ہو اور نہ ہی فضول خرچی اگر شادی ہال یا گھر میں پہلے سے پانی کی ٹنکیاں موجود نہ ہوں تو میں اضافی پانی کی ٹینکرس کرائے پر لیتا ہوں میں کم از کم دو بڑے اسٹوریج ٹینک رکھتا ہوں تاکہ پانی کی سپلائی رکنے کی صورت میں متبادل موجود ہو پینے کا صاف پانی یہ سب سے اہم ہوتا ہے اس کے لیے یا تو بوتل بند پانی مہیا کرتا ہوں یا پھر واٹر فلٹر یا آر او پلانٹ سے حاصل کیا گیا صاف پانی الگ رکھتا ہوں میں مختلف جگہوں پر کولر یا ڈسپنسر رکھتا ہوں تاکہ مہمانوں کو آسانی سے پانی مل سکے پانی کے استعمال اور فراہمی کے لیے ایک دا ایک دو افراد کی ٹیم بناتا ہوں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ پانی ختم نہ ہو اور اگر کہیں کمی ہو تو بر وقت بھرائی کی جائے جہاں ممکن ہو وہاں ایسے نلکے یا نوزل استعمال کرتا ہوں جو کم پانی میں زیادہ صفائی کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو میں نلکوں کو لیک نہ ہونے دیتا اور خراب لائنس کو پہلے ہی درست کروا لیتا ہوں میں میں مہمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پانی ضائع نہ کریں اکثر یہ پیغام اکثر یہ پیغام آواز کے ذریعے دیا جاتا ہے جیسے پانی کی بچت قیمتی دولت ہے بیت الخلا کی صفائی اور پانی کی دستیابی کے لیے الگ مقرر کرتا ہوں اگر زیر زمین پانی کے موٹر بند ہو جائیں یا بجلی چلی جائے تو جنریٹر یا ہاتھ سے چلنے والے ہینڈ پمپ کا بندوبست بھی رکھتا ہوں واٹر سپلائی کی گاڑی یا ٹینکر سے منسلک نمبر پہلے سے موجود رکھتا ہوں پانی کے انتظام کو تو الگ صرف فراہمی سے نہیں ہے بلکہ اس کا مؤثر صاف اور بچت کے ساتھ استعمال سے بھی ہے شادی جیسے مواقع پر جہاں خوشیوں کا سمندر ہوتا ہے وہاں جھوٹیں وہاں چھوٹے انتظامات بھی بہت معانی رکھتے ہیں اگر ہم پانی کے قدر کریں اور بہتر منصوبہ بندی کریں تو بڑے سے بڑے تقریب کو بھی بآسانی سنبھالا جا سکتا ہے اس طرح نہ صرف مہمان خوش ہوتے ہیں بلکہ قدرتی وسائل کی حفاقت بھی ہوتی ہے اور ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کی کا ثبوت دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اس جواب کا خلاصہ یا پرنٹ